हमरा सबके दरभंगामे एगो सेंट्रल लाइब्रेरी छै ओइमे हमसब मतलब जखन अपना मतलब कॉलेजके टाइम रहऽ तहन हम बेसी काल जाइ छलहुँ ओइमे तऽ ओइमे समय समयपर जाइ छलहुँ क्लास करै मतलब क्लासके बाद जाइ छलियै तऽ ओतऽ बहुत रङ्ग बिरङ्गा किताब भेटय छलऽ पढ़य लअ कखनो कोनो कहानियोके भेटल कोनो उपन्यास भेटल नोवेल सब भेटल कखनो हम जेना गणित विषयसँ छी तऽ हमरा गणितके किताब भेटल साइंसके किताब भेटल तऽ बहुत रंगके किताब हम ओइमे पढ़ै छलहुँ आओर बहुत नीक वातावरण होइ छै पुस्तकालयमे एकदम शान्तिक वातावरण जाहिमे अहाँ आरामसँ बैसिकऽ कोनो पुस्तकके पढ़ि सकय छी तऽ हमरा पुस्तकालयमे पुस्तक पढ़नाइ बहुत नीक लागैये किएक कि एकदम शान्त वातावरण कोनो डिस्टरबेंस नहि बहुत नीक रहै छै ओना हमरा घरमे एखन व्यक्तिगत पुस्तकालय तऽ नहि यऽ लेकिन हमरा बहुत मोन होइए की हम एगो पुस्तकालय बनाउ बनाबी जाहिमे मतलब रङ्ग बिरङ्गा पुस्तक रहै कहानीके रहै कोनो बच्चाके किताब सब रहै पैघ बच्चा सबके रहै रङ्ग बिरङ्गा रहै मतलब नोवेल रहै उपन्यास सब रहै मतलब सब प्रकारके पुस्तक रहै जाहिमे हम बैसि कऽ घण्टो घण्टो बैसिकऽ आरामसँ ओ पुस्तक पढ़ि सकी आओर बहुत आनन्दमयी ई समय होइ छै जाहिमे हम मतलब पुस्तक पढ़य छी हमरा बहुत नीक लागैये तऽ हम तऽ चाहै छी की हमरा एगो अपन व्यक्तिगत पुस्तकालय होइ जाहिमे हम बैसिकऽ घण्टो घण्टो बैसि सकी आ कोनो हमरा दिक्कत नहि होइ हम खूब रङ्गके किताब पढ़ी तऽ ई हमर सपना यऽ की हँ हम एगो पुस्तकालय बनाबी